हमरो घरमे जे पङ्खा छै नहि पङ्खे छै तऽ हमे छिए इतना गर्मीमे एक मिनट भी रहलो नहि जेतए पढ़ाइमे दिमागे नहि लगतै अगर पङ्खा नहि चलतै तऽ लाइट चलि जाइत छै तऽ बहुत बड़का समस्या हो जाइत छै तऽ पङ्खा होना जरूरी छै गर्मीके मौसममे ठण्डीके मौसममे नहियो रहतै तऽ चलतै इसीलिये पङ्खा बहुत हेल्प करैत छै गर्मीमे ठण्डा ठण्डा हवा दए छै लेकिन लाइट सही नहि लाइट सही नहि रहैत छै तऽ पङ्खा स्लो पङ्खा स्लो चलैत छै तऽ गर्मी लागैत छे गर्मी लागैत छै तऽ दिमाग खराब रहैत छै दिमाग खराब रहैत छै तऽ पढ़ाइमे मोन नहि लागैत छै आ पढ़ाइमे मोन नहि लागैत छै तऽ होमवर्क कम्प्लीट नहि होइत छै होमवर्क कम्प्लीट नहि होइत छै तऽ हम क्लास जाइत छी तऽ क्लासमे डाँट सुनैत छिए तऽ सीधा इम्पैक्ट पढ़ाइए पर पड़ि जाइत छेै